जों गामियारि सुबुंफ्रा आयेनारि मावमिनफोरावहाय मोन्नाय जेंनाफ्रा जोंनि गामि ओसोलाव बेबायदिनो गोबां जेंनाफोर सोमजियो खैदां खैसिफोर जायो आरो बे गिदिथफोर जेंनाफोर जायोब्ला जोङो बेबायदिनो आयेनखौ जोङो माब्रै खारनांगौ माब्रै थांनांगौ बा सोरखौ हमनांगौ जोङो बेफोरखौ जों मिथिया दा डाइरेक्टलि जोङो बे आयेनखौ बिजिदनो थाखाय जोङो उकिलखौ जोङो हमनाय जायो आरो बे उकिला जोंनि जेंनानि सोमोन्दै बेयो मोजां रोखोम सोंनानै बिनिसायाव बियो नायबिजिरो